हलो उबर हां तुमचें तुजे कॅब एजन्सीन हांवें बुकिंग केल्ली तुमचो ड्रायव्हर आजून पावूंक ना हांगा ना तुमचो ड्रायव्हर आमकां आनी म्हज्या फेमिलीक पर्यटक सुवातेर व्हरपाक सकाळीं पयलींच येवपाचो आशिल्लो पूण तो आजून पावूंक ना तुमी ताका फोन करून मातशे पळयात कारण की तो आमचो फोन उबारना हांव ताका सकाळच्यान फोन करतां म्हाका बेगीन मातशी कॅब धाड